चाणक्य नीति एकटा किताब पढ़लहुँ हम जे हमरा पढ़ि कऽ बहुत नीक लागल ओहिसँ बहुत एकटा मोटिवेसन भेटल प्रेरक भेटल जे कओनो चीज करैके लेल ओकर विभिन्न तरहक जे हुनकर उपदेश छनि जेकरा की हम अपन परिवार आ मित्रके सङ्ग चर्चा करैत रहैत छियै आ अपन सहपाठी मित्र जतऽ ततऽ एहि चीजके हमरा ऊपयोगमे हुनका सबहक बिचमे बात करैया कओनो तरहक जे काज करैत छी हुनका सब सङ्ग तऽ ओ एकटा हमरा प्रेरणा भेटैत रहैया ओ किताबसँ जे हुनकर जे अपन जे बात कहने छथिन किताबके माध्यमसँ से भेटैत रहैत अछि हमरा